عام طور پر تو میری امّی کھانا بناتی ہیں میری بہن کھانا بناتی ہے مگر دونوں کہیں چلی جاتی ہیں تو مجھے بہت ٹینشن سی ہو جاتی ہے اور پھر ہم ہوٹل سے کھانا منگاتے ہیں پھر ہوٹل سے تو اگر چائے وائے بنانی ہوتی ہے تو میں خود بنا لیتا ہوں چائے تو چائے بنانے کے لیے پہلے پتیلے میں پانی لیتا ہوں پانی کو اچھی طرح اُبالتا ہوں جب تک وہ اُبل جاتا ہے اوپر آجاتا ہے پھر اُس میں دودھ ڈالتا ہوں پھر دودھ ڈالنے کے بعد میں چائے پتی ڈالتا ہوں جتنی ہم پی سکیں اور جتنی چائے پتی کی ہم چائے پی سکیں اور اُس میں چینی ڈالتا ہوں اور نمک بھی ڈال دیتا ہوں ہلکا سا پھر سے پھر چائے اُبالتا ہوں اُبل جاتی ہے پھر چاٮٔے بہت اچھی لگتی بن جاتی ہے